हेल'

नंगौ नामा बिदिथ' जानाङामोन बोरै बोरै जाखो बिदि

अ दे जागोन दे जागोन दे बिदिनो मोजां माबा खालामनानै हरनोसै गाबोननिफ्राय

औ दे जागोन दे गाबोननिफ्राय मोजां हैनोसै नायनानै ओरैनोथ' मोजांखोनो बानायदोंमोन मोजांखोनो साफायै होदोंमोन

जागोन दे जागोन जासिगोन अ अ अ अ अ

दे जागोन दे गाबोननिफ्राय मोजां सेक खालामनानै मोजाङैनो साप्लाय होनोसै

अ दे दे दे दे दे जासिगोन दे